जोंनि नखराव आंनि अनगायै आंनि फिसाजो आरो फिसाला आरो आंनि बोराइयाबो फुल बिबार गायनायखौ जोबोर मोजां मोनो बे फुल बिबार गायनायाव मानोना जोबोर जोथोन लानांगौ बिदिनो थाबआव गायोबा बिदिनो हासार होनांगौ हा होनांगौ बिदिनो गायबाय आरो जोथोन लानानै बायदिसिना खालामनानै आरो अखा हानो नागिरोबा बेखौ गोजौआव जेनेबा गोजौ खामसालिफोराव थिखांथ'नानै दोन्नांगौ आरो मानो होनोब्ला अखा सियोबानो बिसोरो गारजि जालाङो नालाय बा बिबार बारनायाबो गार्जि जालाङो नालाय नंखायनो बेबायदिनो मोजाङै जोथोन लानांगौ जायो आरो बिदिनो बायदिसिना खानस्रि हासार बायदिसिना गोबोरखि हासार होनानै जोबोर जोथोन लानांगौ जायो नङाब्ला मोजां जाया बिबारफ्राबो बिदिनो हासार बुरजा होयोब्लासो बिबाराबो मोजां बारो आरो नङाबाथ' मोजां जाया आंनि अनगायै आंनि फिसाजो आरो फिसालायाबो फुल बिबार गायनायफोरखौ बिराद जोथोन लायो आरो मोजांयै नायो बिदिनो अखा बांखा हायोब्ला बिदिनो थिखांनानै दोनो आरो बिसोरबो नआव मानसि गैयाबा बिदिनो गासैबो नखराव जा दङ बे जोथोन लाजोबो आरो बेखिनियावनो दोन्नानै आं फोजोबनाय जाथ'बाय